असांजे कटनीअ जिले में मिलण वारा कुझु स्थानीय आवास जीअं धरमशालाऊं आहिनि और ॾाढी सारी धरमशालाऊं आहिनि ऐं हुन जो किरायो बि ॾाढो घटि आहे और ॾाढी बढ़िया बढ़िया सुविधाऊं मिलंदी आहिनि और असांजे इते याने कटनीअ में अ जादा सुठा कॉलेज कोन्हनि ॾाढा नंढा नंढा कॉलेज आहिनि ऐं उन जी पढ़ाई बि सही आहिनि बट असांजा जेको ॿाहिरां माण्हूं ईंदा आहिनि उहे सिक्षा लाहे त न ईंदा आहिनि यानि पढ़ाई करण लाइ न ईंदा इन बसि हो जन पंहिंजो बिज़निस करण या कारोबार करण लाइ इनजे कारण हिते अची करे रहंदा आहिनि और पंहिंजो कारोबारु संभालंदा आहिनि असांजे इते कटनीअ में कारोबारु संभालण ॾाढो सुठो आहे त हिन करे माण्हू ॿाहिरां ईंदा आहिनि त जीअं बिज़निस करे सघूं ऐं हो हुनजे कारण ई ऐं असां ए इतां रेंट जेको आहे उहो चारि हज़ार महीनो आहे बसि वधीक कोन्हे